असां जे जय हिन्द स्कूल में हिक वॾी लाइबरेरी हुई जिते सिंधीअ खां अलावा हिंदी ऐं इंग्लिश जा किताब बि हूंदा हुआ सिंधीअ में असां दयाल अशर जा बैत पढ़ंदा हुआसीं उन खां अलावा असां शाह जा बि बैत पढ़ंदा हुआसीं हिंदीअ में असां लोटपोट ऐं चंदा मामा जूं नंढियूं नंढियूं अखाणियूं पढ़ंदा हुआसीं ऐं हुन खां अलावा इंग्लिश जा बि किताबनि में असां खे जाम सुठो लॻंदो हो